हमरा एगो बहुत अच्छा कथा लागल रहैल जे कि मुंशी प्रेमचन्द द्वारा लिखल गैल बा उ कहानी रहै दो बैलो की कथा उ कहानीमे हम पढ़ले रही दुगो बैलके बारेमे जकरा की जे मालिक रहै उ ओकराके दूर तक ले जाबै रहै ओकरा खाना पीना दै रहै ओकरा पालै रहै आओर ओकरासँ अपना काम लैत रहै उनकाके बैलगाड़ीमे लेके जाइ रहै आओर ओकरासँ काम करबाबै रहै ओकरामे सामान ढ़ो कऽ लाबै रहै ताकि ओ अपना कामके आसान करि सकै आओर उ दो बैल ओकरा लिए बहुत मेहनत भी करै रहै एकदिन ओ दुनू बैलमे सँ एकटा बैलके कोइ ओकर दोस्त लैके चली गेलै जकराबाद ओकरा बहुत दुःख होलै आओर ओकरबाद ओकरो एक आओर बैल जेकी काम नहि करि पाबै रहै आओर ओकरासँ ओकरो बहुत नोकसान होलै ओकरा ताकि पता चललै की उ दुनू जानवर ओकरा लए बहुत कुछ करितो रहै आओर उ दुनू बैल ओकरा लए बहुत योगदान देलकै रहा तऽ उ दुनू बैलके बहुत ही जादा सम्मानसँ देखै ताकि काहेकि ओ ओकरा लए बहुत मेहनत करको रहै आओर ओकरो बहुत लाभ भी पहुँचेलकै रहो ओकरा लिए बहुत ही योगदान देलकै ओकरो सफलतामे जकराके ओकरा लए बहुत महत्वपूर्ण ओकरा मानना चाही रहै आओर उ दुनू बैल दुनू हीरा आओर मोती रहै उ दुनू बहुत अच्छा दोस्त भी रहै आओर ई दुनू अलग होवैके बाद बहुत दुखी हो गेल रहै काहेकि लिए ओदुनूके एकदूसरासँ अलग करि देल गेल रहै आओर उ दुनू साथमे जादा काम करै रहै आओर अकेले रहैके बाद उ दुनू कुछ काम नहि करि पाबै रहै आओर दुनूमे सँ एक बिमार भी पड़ि गेलो रहै आओर उ बैल मालिकके भी बहुत नोकसान हो गेलो रहै इस वजह